एक म्हणल्या मिडिया जी आसा खरेंच खूब त्रास करून काम करतात हांगा थंय धांवतात कोणालो फोन येयलो ते जाग्यार ती कशे कशे तरेन पावतात आनी ते रॅकॉर्ड करतात आनी जेणे करून खुबशे चोर आसता आनी कोण आसता तांकां सारकी स् पनिशमँट दिवपाक मेळटा म्हणजे सजा दिवपाक मेळटा आनी आमकां आयज किदें घडलां काल कितें घडललें आतां फुडें कितें जातलें हेजेय बी खबरो मेळटात त्या खातीर मिडिया हें इम्पॉर्टंट आसा म्हत्वाचें आसा तशेंच मिडया म्हणलें की अर्दे लोक तेजो मिडयाचो फायदोय बी घेतात पयशां खातीर कोण तुका आपूण पयशे दिता रे तूं अमकें अमकें चुकीची बातमी दी अशे म्हणटात जेणे करून लोकांक त्रास जातात आतां एकाच्या बद्दल वायट उलय अशें म्हणून कोणी सांगलें जाल्या तो मनीस कितें करता मिडयाचो वायट उलयता आनी ते मनशाच्या मागीर मनार ज्या मनशाच्या बद्दल उलयलां ते मनशाच्या मनार परिणाम जाता तो मागीर आपल्याचो जीव दिवपाक सोदता सुसायड जाता आनी कितें जाता तशें करचें न्हू अशें म्हजें मत आसा मिडिया ही एक बरी गजाल आसा तेणी बरेंच काम करचें वायट अफ अफवा दाखोवच्यो न्ही आनी करच्योय बी न्ही